ابھی تک تو ایسا نہیں ہو پایا ہے کہ لوگ سیاروں پر بھی دوسری کائنات بنا لیا ایسی معلومات اب تک حاصل نہیں ہوئی ہیں پر یہ ہے کہ بہت سارے سائنس داں اور ریسرچ کر رہے ہیں کہ سیاروں پر کس طرح سے اپنی زندگی گزارا جائے اس کے لیے سائنس داں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر خوب اپنے دل و دماغ کو فوکس کر رہے ہیں کہ سیاروں پر کس طرح سے ایک کائنات کو بنایا جائے اور اس پر رہا جائے لیکن ابھی تک جتنے بھی سائنس داں آئے کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنے کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اسی لیے اور آج بھی کوشش کر رہے سائنس داں حضرات جتنا ہو سکے گی کوشش کرتے رہیں